मैं नानी के घर गई थी तो नानी के घर वहाँ पर बहुत ही अच्छे से फूल वगैरह लगा था बहुत ही अच्छा दिख रहा था तो मेरे भी मन में शौक़ जगा हम भी एक गेंदा का फूल लेकर आए उसे सुखा कर के अपने घर के आस पास उसको फूल को सुखा कर के और उसे जमीन में छिड़क दिए और बहुत ही अच्छा पौधे उग गए उसका मैं बहुत ही अच्छे से देख भाल करती हूँ वो फिर फूल धीरे धीरे बड़ा हो गया बहुत ही अच्छा दिखता है और उसका हम बहुत ही अच्छे से ध्यान रखते हैं और हम कहीं जाते हैं तो दीदी को बोल देते हैं दीदी मेरे फूल का बगान का ध्यान रखना कहीं कोई तोड़े न